अभी गाम घरमे जे छै चोरी चपाट बहुत भए रहल छै छोट छोट बच्चाके पढ़यके लिए कोइ साधन नहि छै गाममे बच्चासभ अभी पढ़ि लिखि क आदमीसभ बैठल छै सरकार नौकरी नहि दए रहल छै कितना चोरी भए रहल छै पढ़बयके लिए गरीबी स्थितिसँ भी गाँव घरमे हमरा अरके बच्चा सभके कितना छोट छोट बच्चासभ सिगरेट पियै छै पुड़िआ खाइ छै दारू पियै छै सन्फिक्स पियै छै बच्चाके कोइ साधन नहि छै पढ़ाबयके लिए अभी गाँव घरमे अभी पढ़ि कऽ कतना लोग बैठल छै सरकार आदमी नौकरी नहि दए रहल छै कोइ रोजगार नहि छै हमरा अरके जे कमाए कऽ बच्चा सभकेँ पढ़ा लिखा कऽ आगू बढ़ैयै केनो काम धन्धा करि कऽ खेती बृष्टि करि कऽ बोनि करि कऽ बच्चा सभकेँ पढ़ाबै छियै लिखाबै छियै आगू बढ़बैके लिए पढ़ि लिखि कऽ जब पास हुए छै मैट्रिक इंटर सभकिछु करबाए कऽ जब तैयार करै छियै तऽ बोलतै सरकार घरमे नौकरी नहि छै बच्चासभ पढ़ि लिखि कऽ घरमे घरमे बैठल छै मजबूरीमे आदमी सभकेँ नशा करय लेल पड़ै छै चोरी भी हुवै छै चोरी करै छै नशाके लत लागि जाइ छै पैसा नहि मिलै छै तऽ एकर घरमे चोरी करै छै ओकर घरमे चोरी करै छै दारू पियैके लिए गाँजा पियैके लिए सिगरेट पियैके लिए पुड़िया खायके लिए इधर उधर कल एकर घरमे चोरी भए जायत कल उधर ओकर घरमे चोरी भए जाइ छै कोइ प्रशासन नहि छै देखभाल करयके लिए गाँव घरमे हमरा अरके बच्चा सभके दिनोक दिन चोरीके सञ्चार बढ़ल जा रहल छै कोइ कानू कारोबार नहि भए रहल छै कतना की भए रहल छै कोइ रोजगार नहि छै इधर उधर भटकै छै पढ़ि लिखि कऽ बच्चासभ हमरा अरके गरीबी स्थिति जी रहल छियै गाँव घरमे कोइ साधन नहि छै पढ़बै आगे बढ़बयके लिए बाल बच्चा सभके इधर उधर भए रहल छियै चोरी चपा गाँव घरमे रहल केना करैयै बच्चा सभके आगू केना बढ़ैयै अभी पूरा चोरी उधर उधर एन्नऽ चोरी ओन्नऽ चोरी उधर उधर बच्चासभ बेफालतूके बौखल घुरै छै अगर सरकार घरमे नौकरी रहत यए पढ़ि लिखि कऽ बच्चासभ इधर उधर करि रहल छै आ बच्चासभ एन्नऽ ओन्नऽ नहि करितियै पढ़ल लिखल रहितियै तऽ अपन अपन सभकाम करिते रहितियै काल्हि ककरो घर चोरी करय नहि जैतियै हमरा पैसा पैसा मिलिते रहतै इधर उधर अभी बच्चा सभके बहुत स्थिति खराब छै घरमे आदमीकेँ पैसाके कारण मजबूर भए जाइ छै आदमी चोरी करयके लिए भी तैयार भए जाइ छै भाय भायमे झगड़ा भए जाइ छै टाकाके कारण आदमी माय बापकेँ नहि चिन्हय लागै छै टाका की चीज छियै इहो घरमे अगर टाका नहि मिलय लागै छै तऽ मर्डर भी करयके लिए ओ तैयार भए जाइ छै एतनो बच्चा सभकेँ लत लागि गेल छै नशाके कि नशाके हालतमे अपन माय बापके नहि चिन्हयके लिए ओ तैयार छै ओ माय छियै कि ओ बाप छियै कि ओ बहिन छियै कि ओ भाय छियै अपना आदत खराब भए गेल छै बाल बच्चा सभके अगर सरकार शिक्षा देल रहितियै नौकरी देतियै तऽ पढ़ि लिखि कऽ बच्चा बेरोजगार नहि घुमतियै इधर उधर आदमी पैसाके कारण चोरी तक करयके लिए तैयार भए जाइ छै गाँव घरमे एना स्थिति आबि गेलो छै बाल बच्चा सभकेँ अगर बाल बच्चा सभकेँ पढ़ि लिखि लेलकै अगर सरकार नौकरी दए दैतियै तऽ अपना मजबूरीमे इधर उधर चोरी करय लेल नहि पड़ितियै बाल बच्चासभ अपनो स्थिति गरीबी छै अभी अगर सरकार तऽ हमरा बच्चासभ रोज रोजगार दए दैतियै पढ़ि लिखि कऽ भी घूमि रहल छै इधर उधर भटकि रहल छै केना की हेतै काम अगर बाल बच्चा सभकेँ सुविधा दए दैतियै तऽ अतना चोरी करय लेल नहि पड़तै एतना नशाके लत नहि लागतियै ब बाल बच्चा सभकेँ इधर उधर फटकल घुरै छै पैसा कमाबैके लिए गाँव घरमे चोरी इधर उधर करने घुरै छै आइ ओकर घरमे तऽ कल ओकर घरमे केना आदमी जीतै